उत्तर प्रदेश के बिजनेस बाजार अर्थव्यवस्था के परिवर्तनों के अनुकूल हम लोग मजबूरन हो जाते हैं मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है जैसी परिस्थितियाँ बनती हैं वैसा उसमें अपना गुजारा कर लेता है और रही बात सुविधा की तो सरकार जो है बहुत से व्यावसायिक और सुविधा जैसे किस किसानों के लिए जो है क्रेडिट कार्ड वगैरह ये सबकी व्यवस्था दे रही है विदेशी निवेश की रूपरेखा हम लोगों के बस की चीज नहीं है क्योंकि हम लोग जो है गाँव देहात में रहते हैं और जैसे हमारे कृषि में है गाय भैंस का जो है व्यापार करके दूध बेच कर उससे जो है कुछ अपने रहन सहन में सुविधा लेते हैं और दूध दही की व्यवस्था हो जाती है तो मनुष्य परिस्थितियों का दास है जैसी स्थिति बनती है हमारे बचपन में जो है तीस रुपया डीजल था आज आज सि छियासी नवासी पे रुपया है या सौ के है उसी तरह से पेट्रोल है सी एन जी है तो इस स्थिति में हम लोगों को जो है मो अपनी परिस्थिति के अनुकूल बदलना पड़ता है बदलते हैं चूँकि मनुष्य परिस्थितियों का दास है और कुछ उनको सुविधा मिलती है सरकार के द्वारा प्रोत्साहन छोटा मोटा व्यावसायिक कार्य कर लिया जाता है और सरकारी लोग व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देते हैं यही सब है